दानिया निगेटिभ एक्सपिरियेन्स निगेटिभ एक्सपिरियेन्स आं लादोंमोन जाहैबाय हेडफ'न हेडफ'न आ जोबोर गाज्रि मोनसे बेसाद जायखौ जोङो खोमायाव सोनानै मिउजिक मिउजिक आरो गोबां सं एबा मेथाइफोर खोनासंनाय जायो बेसिकेलि बे हेडफ'न खौ गोबां उन्दै उन्दै गथ'फोरजों लोगोसे सेंग्रा बा बोराइ बेन्थ'फोरनि खोथा गैया गासैबो हेडफ'न लानानै मेथाइ खोनासङो नाथाय बे हेडफ'न आ जोबोद जोंनि खोमानि थाखाय जोबोद गाज्रि मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि जुदि सासे मानसिया खोमायाव हेडफ'न सोनानै मेथाइ खोनासंबाय थायोब्ला बिनि खोमाया एसे उनावनो एबा माखासे समनि उनावनो गाज्रि जालांनो हमो जायनि थाखाय इयुनाव जोबोद जेंनाजों भुगिनांनो हागौ एबा भुगिनांनो गोनां जायो बेनि थाखायनो हेडफ'न खौ जोङो बाहायिआ जोबोद मोजां बेनोसै